कहे आम लेना है कितना लेना है

अच्छा ठीक है हाँ तो जो लीजिएगा तो जो आप काम लीजिएगा वह आपको आम मिल जाएगा आम जो है से क्वालिटी में सबसे अच्छा है मालदा आता है सीपिया आता है चमेलिया आता है कृष्णभोग आता है बहुत सारी क्वाॅलिटी है ऐसे क्या कहते सिंदूरिया है और बेलवा है करियम्मा है कपुड़िया है कौन सा आप आप आम लेना चाहेंगे तो आम जो है ना सो जैसे कि कलकतिया मालदा है बंबइया है है ना तो यह सब जो है सो खट्टा आम नहीं होता है और करियम्मा है बेलवा है यह सब जो है से खट्टा होता है तो कच्चे में खट्टा होता है लेकिन पकने पर बहुत स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है तो आपको खाने के लिए लेना है तो खाने में आपको सबसे अच्छा रहेगा आपको मालदा ठीक मालदा ठीक रहेगा कपूरिया ठीक रहेगा से और सूतिया रहेगा है ना हाँ यह सब आम अचार के लिए जैसे आपको वह रहेगा कृष्णभोग ठीक रहेगा नहीं करियम्मा ठीक रहेगा

करियम्मा जो है वह आपको खट्टा होगा ख आम अचार के लिए खट्टा आम ज़्यादा अच्छा रहता है खट्टा होगा उतना आचार अच्छा रहेगा तो आप कच्चा लेना चाहेंगे तो कच्चे का रेट लगेगा पक्के का लेंगे तो पक्के का रेट लगेगा आपको कच्चा लेना है कि पक्का लेना है किस लिए लेना है खाने के लिए लेना है या आचार के लिए लेना है सो आप ही ना बोलिएगा हाँ तो पका हुआ आम लीजिएगा तो अभी आम का जो है औ क्या नाम है साठ से सत्तर रुपये किलो आम लगेगा हाँ और यह कच्चा लीजिएगा तो आपको लगभग जैसे पैंतीस से चालीस रुपये में मिल जाएगा

हाँ तो पका हुआ आम जब ले जाएँगे ना तो उसको क्या कीजिएगा कि पका हुआ आम को सबसे पहले उसको दूध निकाल करके हल्का सा डंठी वाला निकाल करके आ पानी में डाल दीजिए पानी में डाल देने से क्या हो जाए कि उसकी गर्मी निकल जाती है आ गर्मी निकल जाने के बाद दस मिनट पंद्रह मिनट कम से कम पानी में रखिए उसके बाद तब उसको खाइए तो क्या होगा कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा और ले जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कार्बेट में पकाते हैं कार्बेट में पकाने कारण उसमें गर्मी रहती है तो डायरेक आम को नहीं खा चाहिए कोई भी फल को धो करके खाना चाहिए या पानी में कुछ देर डुबो क रखना चाहिए